ए

ओरैनोथ' खालामो बेनिफ्राय बेनोल' माने जेरावबो थांनांगौखाय टाइम मिलायनाय मिलायैबो एसे खोथा थाबाय नालाय थांनायाथ' थाङो ओमफ्राय जाय हक थारिकखौ फिक्स हरनो हायोबा आं बेखौ एसे बोरैजों मिलायनो हायो नायजागोन नायजागोन ओ बैसाखनि फन्द्र'

फन्द्र' फन्द्र' ओरैनो सानबैसेनिमोन बे प्रग्रामा नोंसिना

उदेस्सआथ' मोजां अ अ

जायखिजाया फन्द्र' ना अ अ आं नायबाय ओरैनोथ' डायरि नटआव बेबायदि माबा गैया प्रग्राम प्लेस जानाय गैया जायखिजाया आङो समा फैबाय थाथोंसै आङो नट खालामनानै दोनबाय अ जायखि जाया खाथियाव खेबसे फाइनाल एसे खबर लाबावबानो जाबाय दे दे औ